आज भारत के सामने पर्यावरण को लेकर एक बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है सामने क्योंकि जो आजकल जो परिवहन के साधन हैं उनसे निकलने वाला जो धुआँ है उनसे भी हमारा वातावरण है बहुत ही खराब हो रहा है और आजकल जो कारखाने हैं उनसे भी निकलने वाला धुआँ और जो गंदा पानी है उनसे भी हमारा पर्यावरण बहुत ही दूषित हो गया है बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसका इसी के कारण हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है और इसीलिए हमारे पर्यावरण में जो है निरंतर ही बदलाव होता आ रहा है जैसे कि बसंत ऋतुओं में भी ऋतुओं के दौरान गर्मी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कभी कभी बहुत ही ठंडा मौसम हो जाता है बरसात के दिनों में भी काफ़ी बारिश होती है तो इससे भी ऋतुएँ बदलने से ये जो है मौसम बदलता रहता है इसका भी प्रभाव पड़ा है इसी इसी चीज का उन पर पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है और जो हमारे नदियाँ हैं जंगल हैं पहाड़ हैं उनके भी कम होने की वजह से पेड़ पौधे कटने की वजह से भी हमारी जो मिट्टी है उन वो भी दूषित हो गई है इसलिए इन सब चीज़ों को पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ा है और ये भारत के सामने आज के समय में एक गंभीर मुद्दा है